हैलो अंजी तुस जल्लै गल्ल करा नै आं ते में गेट लोआना अपने घर ते थुआढ़े कोल केह्ड़े केह्ड़े टाईप दे होङन इंया पता थुआढ़े कोल केह्ड़े केह्ड़े न मतलब ते उंदा रेट बगैरा

आं उंदा किन्ना प्राईज़ अच्छा किश जादै निं करा दे न तुस

आं ओह् ते मिगी पता क्वालिटी मगर तुस जादै किश जादै जिन्नी लंबाई ऐ ते उन्नी चौड़ाई कोई इन्ना की मतलब जादै चौड़ा चाहिदा किन्ना हारा मतलभ उच्चा शैल होना चाहिदा होर चौड़ाई अपने स्हाबै कन्नै दिक्खी लैगे आं ठीक ऐ ठीक ऐ में तुसेंगी चौड़ाई ते लंबाई सैंड करी ओड़नी आं व्हाट्सऐप उप्पर पुच्छियै ते करने आं भी मतलब जेह्ड़ा बनाना होगा ते सनाई ओड़ने आं मेन गेट गै लोआना अं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ओके